पयलीं म्हळ्ळ्यार म्हागेलें गलफ्रँड ना कोण सो हांय केन्ना रोमँटीक ट्रीप म्हणटा ती एक्सपिरीयन्स केली ना हांव कपल ट्रिपी केन्ना गेल ना म्हाका लागो फॅमिली म्हळ्ळ्यार रोमँटीक सो हांव फॅमिली वांगडा गेला फॅमिली वांगडा केरळा गेला मागीर मुंबय गेला रामेश्वरम गेला केदारनाथ गेला उत्तराखंड गेला चडसो हांव भोंवला तो ल्हान आसताना ल्हान आसतानाच्यान हांव म्हागेले फॅमिली वांगडाच भोंवला सो म्हाक म्हाका लागून रोमँटीक तेंच किद्या हांये कपल ट्रीप केन्ना केल ना आनी लास्ट लेटस्ट ट्रीप हांय केल्या म्हणटा ती मुर्डेश्वर गेल्लो हांव वीत माय फ्रँडस तितूंत भितर गर्ल्स आशिल्ले बॉयजूय आशिल्ले बट अशें कपल ट्रीप हांयें केन्ना एक्सपिरीयन्स केल ना फ्रँडस ट्रीप आनी फॅमिली ट्रीप ती बी फ्रॅण्सां वांगडा एकूत ट्रीप एक्सपिरीयन्स केल्या हांयें ती बीन बरी आशिल्ली आमी सगले दोन दोनूत दिसा लागोन गेल्ले मुर्डेश्वर गेल्ले आनी थंयच्यान मागीर होन्नावर गेल्ले रो रोमँटीक एक्सपिरीयन्स असो येल ना बट ट्रॅवल एक्सपिरीयन्स हांय बर केलो आनी पयलीं हांव केदारनाथ गेल्लो मम्मी डॅडी वांगडा सो हांव चोडसो भोंवला तो फॅमिली वांगडा आनी ट्रीप फ्रँडसा वांगडा नो कपल एक्सपिरीयन्स